नमस्ते नमस्ते ठीक छैनि अपनेके की हाल छैनि हॅं बोलियौ एहै एहै पर्ब इहाँ पर्ब अच्छा ढङ्ग सँ मनायल जाइ छै छठि पूजा भेलै हँ बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार मानल जाइ छै हॅं होली छै दीपाबली छै लेकिन छठि पूजा इहाँ बहुत जादा ही अच्छा तरीका सँ मनायल जाइ छै बहुत ही जादा इहाँके मान्यता देल जाइ छै छठि पूजाके मनाएल जाइ छै कि से ई चारि पाँच दिनके त्यौहार होइ छै एकदिन नहाय खाय होइ छै एकदिन खरना होइ छै एकदिन जगरना होइ छै एकदिना फिर पहिला अर्घ्य होइ जायत एकदिना अपने दोसरे हो जायत नहाय खाय दिन होइ छै कि से मतलब नहायके खायब खाइ पड़ै छै ओ चावल दालि आ कद्दूके सब्जी अपने खरना दिन होत रातिके अपने अऽ अथी करबै जे खीर आ पूरीके खीर आ पूरी बनाइकऽ नवेद धरल जाइ छै नवेद धेलाके बाद पारन या अपने मतलब एगो रूममे नवेद धरैल जाइ छै उहाँ कोइ कही नहि जाइ छै गेट लगाकऽ उहाँ खाइल जाइ छै ओकर बाद होइ छै जगरना जगरनामे की मतलब जगरनाके दिन अपने कोइ जाइ तऽ मतलब जे जेना अधिक छै आदमी तऽ मतलब जे पबनैतिन छथिन छठि पूजा करै छथिन से दै छथिन साड़ी या ओ सभ देल जाइ छै ओकर बाद अपने पहिला अर्घ्य दिन की होइ छै साँझके तीन बजे जब सूर्य सूर्य डुबै डुबै पर छथिन एकदम जब डुबै डुबै डुबै जब लाली निकलै छै तब ओ मतलब पानिमे घुसिके अर्घ्य देल जाइ छै ओकर बाद मतलब फेर ओहै सैंत कऽ राखल जाइ मतलब लए जायल जाइ छै घाट ओकर बाद फिर दोसरका अर्घ्य दिन सूर्य उगै सँ पहिले मतलब धीरे धीरे जब लाली होइ छै जब सूर्ज दिखै छथिन तब सूर्ज दुसरा अर्घ्य उठायल जाइ छै ओकर उठैकऽ घाट पर जे प्रसादी होइ छै बच्चा आरके दए देल जाइ छै ओकर बाद डलिआ घर आनल जाइ छै ओकर बाद कहै छियै ओकर आर पूजा कयल जाइ छै तकर बाद खाइ पियल जाइ छै तखन पबनैतिन अपन व्रत तोरि लै छथिन खा लै छथिन नीमक उमक सभ की हॅंं हॅं ई सभ छठि छठिके बारेमे नवरात्रामे अहाँकेॅं आठ दिन निखण्ड रहै पड़त पड़त आ ओकर बाद निखण्ड बहुतके रहै छै निखण्डो रहै छै बहुत रहै छै खानो आर खाइ छै बहुत एहन छै दिन भरि सहि कऽ राति कऽ मतलब फलहार करै छै एहन ओकर बाद जब अथी होइ छै अठमी होइ छै तब खोइछा भरि कऽ खाना खाइ जाइ जाइ छै हँ आब होली आरमे जे छै दू दिनके पर्ब होइ छै कही मतलब दू दिनक होइ छै कही एक दिन मनायल जाइ छै ई सभ आब अहाँ ठीक अपने आइयौ हम अपने सँ मिलब तब अच्छा से बात करब फोन पे